ٹیکنالوزی بہت اچھا ہے انسان پہلے ٹکٹ بنوانے کے لیے اسٹیسن جایا کرتے تھے لیکن اب کے زمانے میں تو انسان گھر ہی بیٹھا ٹکٹ بنوا لیتے ہیں ٹکٹ بنا لیتے ہیں گھر ہی بیٹھا فون میں ریچارج کر سکتے ہیں گھر ہی بیٹھا بینک میں پیسہ ڈال سکتے ہیں پیسہ نکال بھی سکتے ہیں پہلے کے زمانے میں تو انسان ریچارج کرنے کے لیے جاتے تھے تو دکان جانا پڑتا تھا لیکن اب کے زمانے میں تو انسان گھر ہی بیٹھا ریچارج بھی کر کر لیتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی بہت اچھا چیز ہے جو انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہ کام ہوتا کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے بہت اچھا چیز ہے بہت پسندیدہ یہ ٹیکنالوزی پہلے کے زمانے میں کوئی کام پڑتا تھا تو جاتے تھے باہر دکان وغیرہ لیکن اب کے زمانے میں تو گھر ہی بیٹھا فون سے ہر کام کر لیتے ہیں یہ ٹیکنالوزی جیسا کہ ٹرین کا ٹکٹ بنوانا انسان پہلے اسٹیسن جایا کرتے تھے نا لیکن اب تو انسان گھر ہی بیٹھا ٹکٹ بنوا لیتے ہیں فلائٹ کا بنوا لیتے ہیں یہ ٹیکنالوزی بہت ہی اچھا ہے اور بہت مدد کرتا ہے بہت ہم کو پسند ہے بہت اچھا چیز بھی ہے ہم کو بہت پسند ہے